میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ایک کتاب ہے آدابِ زندگی تم اسے پڑھ لو تمہاری زندگی سنور جائے گی تو میں نے اس کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھا سمجھا میں نے اسے ٹال دیا پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے خیال آیا کہ میرے دوست نے کہا تھا کہ تم زندگی میں ایک بار آدابِ زندگی ضرور پڑھنا پھر میں نے سوچا کہ مجھے اپنے دوست کی بات بھی یاد آئی تو میں نے سوچا کہ اسے پڑھ لوں تاکہ مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے جب میں نے آدابِ زندگی کو پڑھنا شروع کیا تو میں اسے پڑھتا ہی چلا گیا اور جب میں نے پوری کتاب پڑھ لی تو مجھے بہت اچھی لگی وہ کتاب ہر کسی کو پڑھنا چاہیے